आबाद मावनाया आबुङै आबुं महरै बोथोरनि सायाव सोनारो बेखायनो बेबायदि रिक्स लानो थाखाय आंखौ बाथ्रा मा होनो थुलुंगा होयो जायखिजाया बोथोराव आबाद जायखिजाया बोथोरनि बेथोराव मावनाय मैगंखौ जोङो जानांगौ नङाब्ला जोंहा खैफोदबो जानो हागौ बा उदैनि बेरामबो जानो हागौ बा गोबानायबो जानो हागौ बिनि थाखाय जोङो बोथोराव मावनाय बोथोराव मोन्नाय मैगं थाइगंखौसो जोङो जानाया साबसिन आरो आबादा गाज्रि जायोब्लानो आबादा गाज्रि जायोब्ला जोङो रासाइनारि हासारखौ बाहायालासेनो जोङो जेनेबा जिबारि हासारखौ बाहायनाया साबसिन गोबोरखि हासार बा खानस्रि हासारफोरखौ जोङो बाहायनानै मैगङाव आबादाव होनो हायो मेदिसिन बाहायोब्ला बा रासायनारि हासार बाहायोब्ला जोंहा फिथाइआ थाबनो देरो बिनिफ्राय देरनानै बिखौ जोङो जायोब्ला देहाया जोंहा हेल्थआ नस्थ' जायो खहा जायो बिनि थाखायनो जोङो मा होनो जिबारिजों दिहुनजानाय हासारफोरखौ बाहायब्ला जों साबसिन मोनो बेनिखायनो जोङो आबाद मावोब्ला जिबारि हासारखौ बाहायनाया बांद्राय साबजाथाव होन्नानै आं सानो